बच्चा जनम लय छै तऽ ओकर माय छओ दिन तक ओकरा सेवके राखय छै मतलब पालिके राखय छै तकर बाद छओ दिनके बाद छठिहार होइत छै छठिहारमे सभ मेहमानसभ आबैत छै कपड़ा लयके आबै छै खिलौना लयके आबै छै मिठाइ लयके आबै छै भोजभात होइत छै ईसभ होइत छै अलग अलग तरीकासँ ओकरा सबभ लाड प्यार करैत छै ओकरा चुम्मा उम्मा लैत छै आओर सभ मतलब कि दुलार उलार करइ छै छओ दिनके बाद फेर ओकरा बढ़िआँ बढ़िआँ कपड़ा अर पेन्हाके राखय छै सभ चीजसँ बचाबय छै आओर बारह दिनके बाद बरही होइ छै बरहीमे पार्टी सार्टी होइ छै सभ चीज बच्चाके बढ़िआँसँ राखय छै फेर किछु दिनके बाद बच्चाकेँ मालिश करय छै तेल लगबय छै दूध पिआबय छै ताहिमे बच्चा से कहय छै मालिश जतय करय छै ओतए मजबूती आबै छै ओकरा शरीरमे तऽ एहि लएके बच्चाकेँ हमेशा मालिश करना चाही आओर बच्चा ताहिके बाद कुछ दिन होइत छै तऽ बच्चाकऽ गुड़कय लगय छै पेटकुनिया दिअ लगय छै तेकर बाद बच्चा पेटकुनिया दैत दैत मतलब कि तेकर बाद गुड़कय लागय छै गुड़कैत गुड़कैत ओकरा ओकर माय बापसभ उँगली पकड़िके चलाबय लऽ सिखाबय छै एनाहियएमे एक सालके बाद ओकर बर्थडे आबैत छै बर्थडे आबयके बाद सभ ओकरा फेरसँ गिफ्ट आर दय छै कपड़ा आर दय छै बढ़िआँसँ लाड प्यार करय छै ओकर दादा दादीसभ कहै छै हमर पोता आर आबि गेलय सभ खुशी मनाबय छै बहुत अच्छा लागय छै सभकेँ नीक लागय छै आओर इएहसभ होइ छै एगो कि बच्चा घरमे रहय छै तऽ सभकेँ घरके रौनक बढ़ि जाइ छै सभकेँ अच्छा लागय छै अगल बगलके लोग सभ कहलक ओकरा पोता भेलय कतय नीक छै कतय सुन्दर छै तऽ ईसभ कहय छै आओर तेकर बाद बच्चा तब धीरे धीरे बड़ा होइत छै मालिश बढ़िआँसँ होइत छै सबके दूध पिअए छै तऽ इएह सभमे बड़ा होइ छै बच्चा बड़ा होयके बाद धीरे धीरे ओकरा चलनाइ सिखय छै चलनाइ सिखय छै तऽ ओकर हाथ पैर तन्दुरुस्त होइ छै ओकर सभ शरीर ओकर तैंके बाद धीरे धीरे सभ चीज खुलय छै आओर ताहिके बाद धीरे धीरे चलनाइ सिखय छै चलबय लऽ सिखय छै तऽ ओकर सभ मम्मी पापासभ ओकरा खिलौना लाबि लाबिकऽ दय छै ढ़ेरिके ओकरा मन्दिर आर लय जाइत छै देखबय लऽ इएहसभ होइ छै आओर बच्चाकऽ जे छै किछु दिनके बाद चलयवाला साइकिल दय छै जे जल्दी चलि पाबय साइकिलमे बैठबय छै घुमबय छै दौड़ाबय छै हँसाबय छै इएहसभ बच्चाकऽ करल जाइत छै आओर बढ़िआँ जकाँ ओकरा राखय छै लाड प्यारसँ ओकर पापा ओकरा लऽ चॉकलेट लाबि दय छै मम्मी ओकरा बहुत प्यार करय छै तैं इसभ जे छै ओकर सभ लाड प्यार करय छै नाना नानी आबय छै ओकर कपड़ा लयके ओकर सपरिवार रहय छै सभ एक साथ खेलय छै सभ साथमे रहय छै ताहिके बाद साइकिल दय छै तऽ चलय लऽ सीख जाइ छै दौड़य लऽ सीख जाइ छै ताहिके बाद चलय लऽ सिखय छै तऽ उँगली पकड़िके फेर चलाबय छै तऽ इएहसभ होइत छै आओर